गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोनाय बायदियैब्ला गाहायै हिन्जाव माहारिनि खामानिया संनाय खुरनाय एबा साफ सिखोन लाखिनाय बायदि बायदि हौवा माहारिनि बांसिन खामानिआनो जाहैबाय नखरनि बायदि खामानि रां आजिना नखर सामब्लायनायाव गोसो होनाय बायदि बायदि नाथाय दायो आथिखालआव मुगा आरो सम सोलायनायजों लोगोसे हौवा आरो हेन्जावफोरनि खामायनाय गेजेराव फारागा एसे बांबोदों हौवा आरो हेन्जावफोरनि खामानिया एखे रोखोमै माने जाबोदों हौवा आरो हेन्जावफोरनि खामानियाव बांसिन फारग नुनो मोननाय जाया आथिखाल समाव नखराव हौवा आरो हेन्जावफोरनि हाबाखौ गाहायै मोननै बाहागोआव रानो हेन्जावफोरनि बांसिन हाबायानो जाहैबाय संनाय खावनाय हौवाफोरनि खामानिआनो जाहैबाय रां आजिनाय नखर सामलायनाय बायदि बायदि बे हाबाफारिफ्रा मुगाजों लोगोसे गोरोबनानै सोलायबोदों गोदो लुगानि आथिखाल मुगायाव जुदासिन आथिखाल मुगायाव हौवा आरो हेन्जावफोरना माने फाराग खामायनायनि फारागथि खौ नायालासैनो बयबो जायखि जाया खामानिखौनो मावबोगासिनो दं